کووڈ نائنٹین وبائی مرض کے دوران ہمارے علاقے کی حالت کافی تشویس ناک تھی لوگوں میں خوف و ہراس تھا لوگ ایک دوسرے سے دوری بنائے ہوئے تھے کوئی کسی سے نہیں ملتا تھا کووڈ نائنٹین میں ہم اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں گزارتے تھے باہر بہت ضرورت ہونے پر ہی نکلتے تھے اور جب کبھی باہر نکلتے تو ماسک لگاتے تھے یا چہرہ ڈھک لیا کرتے تھے اور واپس آنے کے بعد فوراً ہاتھ منہ دھلتے تھے